हँ हेलो हँ बाजू अच्छा हँ बाजू अच्छा कतेक कोन प्लेटफॉर्म नंबर पर छियै अहाँ अच्छा कोन कतेक नंबर प्लेटफॉर्म पर छी अहाँ सात नंबर पर नहि अच्छा बुद्धा पार्क सात सए लागि जायत सात सए या पहिले पहिले अहाँके हमरा ओ सात नंबर से एक नंबर पर लाबऽ पड़त एकर बाद फेर बाहर निकालू फेर अहाँकेँ हम बुद्धा पार्क लऽ जाउ देखि लियौ अहाँ नहि नहि रूपैआ तऽ सात सए सँ कम तऽ नहि लगैया होयत ठीक छै छओ सए अहाँ दऽ दिअ पाँच सए नहि होयत कनि जादा दूर पड़ि जाइत छै

देखियौ अहाँसब कतेक कतेक आदमी छियै मने कते झोरा बोरा सब अइ दू आदमी छी कै गो बोरा सब अइ तीन गो चारि गो अच्छा बोरो अइ ओहिमे की अइ सब अच्छा ठीक आ बच्चा एगो बच्चा अइ नहि नहि नहि तऽ अहाँके समान नहि ने पकड़बै तहन तऽ चारू मोटरी हमरे उठाबऽ पड़तै हँ तहन तऽ छओ सए सात सए नहि ओ तऽ हँ बूझबै करैत छियै लेकिन छओ सए साढ़े छओ सए अहाँ दऽ दिअ हम चलैत छी तऽ अबैत छी ओहि कात हम साढ़े छओ सए मे नहि ठीक छै ठीक छै अच्छा बात सूनू ने तऽ समान लऽ के आगाँ बढू अहाँ नहि नहि नहि नहि छओ सए कनि बढ़ि जाउ साढ़े छओ सए के बात भेल हँ आ अहाँ आगाँ कनि बढू समान लऽ के नहि नहि नहि नहि तऽ कोनो बात नहि छै छओ सए मे तऽ अहाँ छओए सए दिअ लेकिन आगाँ कनि बढ़ि जाउ अथी जे सीढ़ी जे अइ सीढ़ीके पास अहाँ आउ हमसब अबैत छी